म्हाका फिक्शन बरोवपाक खूब आवडटा हाचे फाटलें कारण म्हणल्यार म्हाका काणयो वाचपाक आयकपाक आवडटा हांवें चड करून कविता बरयलल्यो आसा त्यो म्हाज्यो कविता चड करून सैमाचेर आदारून आसा हांव खंय वता खंयच्या वातावरांत वता थंय म्हाका वचून शांततायेन बसून त्या वातावरणांत कितें जाता तें सगळें म्हजे कवितेंत बरोवपाक खूब आवडटा